मोजां मोनो मोननायालाय दाना नाखौनो मोनला फिसौफ्रा थांनो नागिरो आरो बबाव ना मोना गारा थांला बायनांगौ जाखो थाङा दाथां बबावबा बबावबा थांबाबो राययो आङो फिसौजोखौ फिसौला गैया बिदियाव हिन्जावफोरनि बदिगार्डसो आंना फिसौलाया थाङो फिसौजोआ थांनो नागिरो बबाव बबाव थाङो बबाव बबाव फैयो आयै आयै आयै आयै रायो आङो दाथां दाथां होनबाबो थाङो मानो थाङो नोंलाय नोंखौ आथिं बुफायगोन आं होनो आं फिसौला थाङा नै लेखा फरायहैनोसै नंखायखौ ग्रोब बबावबा बबावबा थांनोसै फिसौलायाबो बे बिमाइनि दखानावनोसै थाङो बिमाइनि फिसाजोजों जोंनिजों थाङो हर थौगुलायना फैनोसै बिमाजों होगदावजानोसै साला लेखा फरायनांगौआव मानो थाङो नोंलाय होनै होनै रायजायो एखम्बा बुहां बुहां बुहां रायजायो होमबाबो गारा नै फिसौजोआबो बबावबा खारोनो बबावबा माबा गेलेहैयो ग्रोब मोनानानैसो फैयो बिबो ना मोसौ मासेखौनो लायो ना मायो सानैबो एखे थाबायनायाव मोनाबासो फैखायो है बिमाया आरो हारसा फाग्लि बायदि जालायनोसै रागाया लेखा फरायनांगौआ फरिखायानो बावला होनै होनै रायो बिमाया मा बबाव थांनानै बबाव फैखो नोंलाय फरिखायानो बावला फरिखायानो बावला मेट्रिक फरिखायानो बावला बबाव बबाव थाङो नोंलाय होननानै रायो बिमाया आरो बिफाया होननोसै बिदि जानाय नंलालै बाबा होननोसै बिदिल'खा बिफायाथ' जेबो होनखाया रायखाया आंहा फिसा सासेल' आंनि फिसाखौ बेबायदि दाराय होनो

बिमायासो नों ना औ आं नाखौबो मोजां मोनो नाखौ गुरनो बिदिनोसै माबायावबो बैसागु बोथोरावबो बिदिनो ना लायबा मोनजागौमोन बेदर मोनबा जाजागौमोन आं मोसालाबाया मालाय बैसागु जाब्ला जोंहा ना लायनायानो साबसिन जागोनदाहांबो होनलायोमोन जोङो नाखौनो मोनला बबाव थांनो होननोसै थाङा थु बैसागुनि जौ लोंलाबायहैनो थोत लासिंसिं थाङाहां होनो आङो हा थांफेरामोन आं ओरैनो बाहागि बाहागिफोरानाव दसे हाबबाय जेनेबा जौ मोनलोङै मोनलोङैफोरनाव थाङोमोन आं जाबाय